तेरेझीन आल्मेद बालबॉज बार्रेक पुंडलीक म्हादेव कामत धाकणकार शांताराम शंकर वर्दे वालावलीकार नागेश रामदास नायक करमली जुझे आग्नेल आल्फ्रेड पिंट